आं दाखालि दतमा बाजारनिफ्राइ गंसे दाइनिं थेबोल बायनानै लाबोदोंमोन जिनिसया मोजां आथिं फ्राबो गोरा गोरा नुदां मोजाङानो आरो दामाबो खम फानग्राया मोजां मोनदां एसे खमावनो हरदों गोबाव जोरगोन बाइदि मोनदां